जय झूलेलाल ॾाॾी किथे आहियो हा मां तव्हांखे ॻोल्हा पेई मूंखे कमु हुओ तव्हां में हिनजे करे मूंखे मूंखे थोरो सोन ठाराइणो हुओ पंहिंजे लाइ मां सोचा पेई की चैन वग़ैरह या मुंडियूं मुंडियूं कुझु ठाहिराया त कुझु सज़ेशन कुझु मूंखे ॿुधायो हेणी कोई दुकान हुजे जिते पाणु वञी करे ठारहाए सघूं अच्छा त मां हुनजे मथा भई थोरो घणो हीअं भरोसो करे सघां की भई हूअ वधीक चीटिंग न कंदो अहिड़ो कुझु ऐं ऐं मुंहिंजे बजेट में बि अचे अहिड़ो अच्छा ऐं मूंखे छा आहे की थोरनि ॾींहंनि मुंहिंजे पैकनि में शादी आहे त हुते मूंखे पाण लाइ कपिड़ा खपनि त कोई अहिड़ो शॉप शो रूम ॿुधायो जिते सभु अवेलेबल हुजनि भई मुंहिंजे ॿारनि जा ऐं हुनजे जेन्टस जा ऐं लेडिस जा मूंखे पंहिंजे लाइ उहो बि खपे इहो गाउन ऐं छा चइबो आहे मेक्सी मिनी जेको चवंदा आहिनि उहो उहो बि खपे अच्छा ऐं मुंहिंजे गुड़िया लाइ अच्छा ऐं मुंहिंजी गुड़िया लाइ छा मिलंदो ऐं जेन्सन जे कलेक्शन में मूंखे इहो खपंदो हुओ शेरवानी या कोट सूट ई जेके जींस पाईंदा आहिनि शादियुनि में हा मूंखे मुंहिंजे बजेट जे हिसाबु सां ई खपे छोकी पाणु वधीक संडे न ॾेई सघंदा आयूं न अच्छा तव्हां मतलबु हुनखे हम्म न पाए ॾिठा अथव न कपिड़ा हुन हुन शॉप जा अच्छा मुंहिंजे गुॾे लाइ बि मूंखे उहा खपंदा इहे कोट सूट हुजनि या जेके शेरवानी वग़ैरह हुजनि उहे खपंदा ठीकु आहे त भाभी हिकु ॾींहं जो तव्हां सॼो कढी करे मूंसा गॾु हलिजो न

ओके ठीकु आहे ठीकु आहे भाभी जय झूलेलाल